جی ہمارے علاقے میں مختلف بڑے مذہب موجود ہیں یہاں ہندو بھی ہیں اور یہاں مسلمان بھی ہیں جن کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ان بڑے مذہب پر عمل کرنے میں ہمارے یہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جوش اور جذبہ کے ساتھ وہ سارے مذہب روایات پر عمل کرتے ہیں کیوںکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے لوگ اور ہر ہندوستانی مذہب کو بہت اچھی طرح مانتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر مذہب کو ماننے کا جذبہ بہت زیادہ ہے مذہب ان کے خون میں ہے اور اس لیے وہ تمام مذہب کے ماننے والے لوگ چاہے وہ ہندو ہو یا پھر مسلمان ہو سارے لوگ مذہب اور تمام مذہب مذہبی روایات کو بہت مانتے ہیں اور اس پر بہت اچھی طرح عمل کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے علاقے میں ہم لوگ دین میں پانچ وقت کے نماز ادا کرتے ہیں اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے جہاں اذان ہوتی ہے اور پھر سارے مرد وہاں جا کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہمارے علاقے میں ہر مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ ہیں رہتے ہیں ہاں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مذہب کے اعتبار سے اپنا علاقہ پسند کرتے ہیں یہ اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہے اس